आराधना करता आसतना देवाची एखादें प्रार्थना करता आसतना किंवां आराधनां करतना ही आमची संस्कृती ही प्रथा आसा की एखादें एखादी आरती जी हें आसता ती आरतीची हें म्हणप आनी ती आमी ती एखादें पुजेचें साहित्य उदारणांत जर खंयची खंयची ज्यो देवास्थनां आसात त्या देवस्थानांत एक शेनवार आसता शेनवाराक मारुतीचें जे देवस्थान आसा त्या वेळाचेर मारुतीचें स्त्रोत्र म्हणप मारुतीची आरती म्हणप किंवां अदर बाकिचे ज्यो आरती आसा त्यो म्हणप आनी तेची आपूण जास्तीत जास्त तेचो आपूण त्या संस्कृतीक टिकून दवरपाचें काम आमी करप जेणे करून आमकां खास करून त्या आराधने पासून आमकां एक समाधान आनी आमची संस्कृतीक आमी ते करता हे हेची जाण दुसऱ्यांक जाता बाबा हे खरोखरच हे आमच्या आपल्या संस्कृतीक टिकोवन दवरपा खातीर आपली संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर हे प्रथा ही चालू दवरता कित्याक ती चालू आसताच आनी प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक घरांत भितर आमचे देवारो आसाता त्या देवाऱ्यांत भितर आमी सदांच जी वात लावप किंवां आपली प्रार्थना म्हणप किंवां आपली आराधनां करप देवा कडेन आपले आरोग्य किंवां आपले जे जें आसा तें मागप आनी जेणे करून आमी ती परंपरां फुडें फुडेल जनरेशन जें आसा फुडली जी पिडी आसा त्या फुडलें पिडयेंक आमी ते घालून दिवप जे आमी ज्या ज्या वयस्कर ज्या वेळाचेर जालें तेकां फुडली जे कितें आसा तें तेंका करपाक मेळपा खातीर आमी ती चालू दवरप हे तेन्ना फाटोफाट ती परंपरा ही टाळ कायमची टिकोवन उरतली ह्या दृश्टीकोनांन आमी ही देवाची आराधनां खास करून आमची संस्कृती भितर जे कितें आसा तें आमी टिकोवन दवरपाचे आज पर्यंत केल्ले आसा आनी फुडचीं जनरेशन हे टिकयत आसा आनी पयली आमचे बापाय फाटल्यान आमी टिकोवन दवरल्या आमचे फाटल्यान आमचे भुरगें दवरतलें अशीं आमची एक एक इत्सा आसा आनी ती आमी चालू दवरता ही प्रथा सगळ्याक आसा आनी सगळेंच आमच्या वाठारां भितर आमची ह्या भारतीय संस्कृतींत भितर जे कितें आसा तें आमी टिकोवन दवरपाचो प्रयत्न केला